असांजा ॿार स्टेज ते अॼु जे जेकी जनरेशन में गाना फिल्म जा हलंदा आहिनि उन्हनि ते डांस कंदा आहिनि उन्हनि खे अॼु जे ज़माने जा गाननि ते डांस करण वणंदो आहे हूअ स्टेज ते बि डांस करे सघंदा आहिनि शादी हुजनि फंक्शन हुजनि त असांजा ॿार अॼु जे हिंदी फिलिम जे गाननि ते डांस करे सघंदा आहिनि हाणे मुंहिंजो छोकिरो याने छोकिरे जो छोकिरो पोटे एनुअल फंक्शन में डांस में रहियो हुयो उन हिंदी फिलिम जो गाने ते राखी वारे ते डांस कयो हुयो असां सभई ॾिसणु विया हुआसीं स्टेज जो डांस बि सुठो हुयो पर हिन सभिनीनि खां मूंखे झूननि गाननि में ई झूननि फिलिम जे गाननि में इंट्रस्ट वधीक आहे मां हूअ गाना ॿुधंदी रहंदी आहियां मुकेश जा गाना हुजनि लता मंगेशकर जा गाना हुजनि त मूंखे वधीक पसंद आहे मुंहिंजे घर जे भातिनि खे बि हिकु ॿ गानो मां गाईंदी आहियां त वणंदो आहे जीअं त हिकु गानो हीअ आहे बाबूल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले या ॿियो गानो आहे हीअ गानो मां ॻाईंदी आहियां त मुंहिंजे घर जे भातिन खे बि ॾाढो सुठो लॻंदो आहे पर गाना सुठी तरह गायनि त सभिनी जो मन मोही वञे अहिड़ा गाना मूंखे बि ऐं घर वारनि खे बि पसंदि आहे